अंजी बोल्लो जी आं ऐ केह्ड़ी चाहिदी ऐ थुहानू अच्छा ऐ एह् साढ़ी दुकाना उप्पर ऐ आई जाओ आं लेई लैने आं अद्धे रेटै उप्पर जां फिर दूइयां बी देई सकने ओह्दी जगह दूइया मतलब अद्धे रेटै उप्पर होर थ्होई जानियां एह्दी जगह आहो थ्होई जानियां थुहानू आई घुम्मी लैओ अज्ज तो अच्छा कोलै जेह् आह्गे तुस

आं सब किश रक्खे दा जेह्ड़ी मर्जी बुक्क चाहिदी थुहानू आ ओह् रक्खी दी पेन रक्खे दा सबकुछ रक्खे दा जेह्ड़ा स्टूडेंट गी चाहिदा होंदा सबकुछ ऐ साढ़े कोल ओह्बी ऐ ओह्बी ऐ सबकुछ चाहिदा होंदा तुस आओ ते सेही